मां जॾहिं बि बाइक जर्नी ते वेंदो आहियां मां हैलमेट त पाए करे ई वेंदो आहियां हिन खां सवाइ अगरि मूंखे मोबाइल हलाइणो आहे या मूंखे कुझु कॉल थो अचे त मां कोशिश कंदो आहियां की मां हुन शइ खे अवॉइड कयां या अगरि इंपॉर्टेंट कॉल आहे त मां बाइक रोके करे साइड में ऐं पोइ कॉल्स खणंदो आहियां मूंखे बाइक जर्नी कंदे महिल जॾहिं बि बुख लॻंदी आहे मूंखे रास्ते ते मिलण वारी शयूं जीअं ढाबनि ते रुकी करे मां रोटी खाधी आहे ऐं मूंखे सड़क ते रुकी करे पाणी पताशा खाइण में इहो सभु शयूं करण में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ॿी ॻाल्हि जॾहिं बि असां वधीक लंबी बाइक जर्नी ते वेंदा आहियूं त असांखे ॾाढा टाइम इहा थियो आहे की असांजे कंधनि में पुठीअ में सूर थी वेंदो आहे त असां कोशिश कंदा आहियूं की विच विच में नंढा नंढा ब्रेक्स वठी करे वञू जर्नीअ ते हिन सां छा थींदो आहे जेको सूरु हूंदो आहे थोरो घटि थी वेंदो आहे ऐं असांखे कंफरटेबल जर्नी लॻंदी आहे